जोंहा न'खराव दङ बिदा बिदा दं बिब' दं बिमा बिफा आरो बिसोर बिदाफोरा खेथि मावो बिसोर गोरान खेथि मावनानै जायो आरो ओमफ्राय दा आङो बे न'खरनिफ्राय मालायनि न'खराव फैबाय आं दा हाबा जाफैबाय न'खरा आंनि न'खरनि मानसियाबो फिसाइया हाजिरा मुजिरा मावो एखनब्ला मिस्थ्रि मावो एखनब्ला हाजिरा मावो आंनि दा न'खराव जोंनियाव बिमा फिसा साब्रै दं आरो साब्रै जोंहा दा न'खराव आंबो बिदिनो हाजिरा मावबाय ओजों फिसाइयाबो हाजिरा मावो गथ'फोरा गथ' सानैया फरायो दा फरायगासिनो दङ